ہاتھ سے بنے کپڑے بازار میں تیار کیے گئے کپڑوں سے بہت مختلف قسم کے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ بازار والے کپڑے کی سلائی اتنی زیادہ کمزور ہوتی ہے کہ ذرا سا کھیچا تانی میں ہی سلائی کھل جاتا ہے لیکن اس کے برعکس اگر ہم اپنے ہاتھ سے کپڑے سل سلاتے ہیں تو اتنی آسانی سے کپڑے کی سلائی نہیں ٹوٹتی اس کے علاوہ بازار والے کپڑے بھی بہت گھٹیا قسم کے ہوتے ہیں پھر بھی بہت سارے لوگوں کو با بازار والے کپڑے کے پسند ہیں کپڑے بہت پسند کرتے ہیں کیونکہ ایک تو وہ سستے ملتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے اور خود سے سلانے میں ٹیلر صاحب اتنا وقت لگا دیتے ہیں کہ بس خدا کی پناہ